मुझे बुनाई करना बहुत अच्छा लगता है मैंने बुनाई करना अपने मम्मी से सीखा है जिससे मैं स्वेटर बनाती हूँ ख़ुद के लिए छोटे भाई के लिए टोपी बनाती हूँ मम्मी के लिए स्वेटर ब्लाउज़ बनाती हूँ मुझे बुनाई के लिए पहले बुनाई करने के लिए पहले मुझे मार्केट जाना पड़ता है ऊन ख़रीद कर लाना पड़ता है फिर ऊन से ऊन स्वेटर बनाने वाली तीड़ी की ज़रूरत पड़ती है उसको ख़रीद कर लाते हैं फिर उसके बाद हम बुनाई करते हैं अगर बुनाई अच्छी हुई तो हम दूसरों को भी देतें हैं देखने के लिए पहनने के लिए कि अच्छी है कि नहीं ताकि हमें भी कोई अपना दे जिससे हमें बैलेंस हो और हमारा खर्चा मिले जिससे हम जिससे हम अपना आगे का मतलब बैलेंस कुछ बचा रहेगा तो काम में आ सकता हैं और आगे कुछ भी ख़रीददारी कर सकते हैं